हमर इच्छा अइ जे हम पढ़ाबी बच्चा सबके आ ओ हम कइयो रहल छी घर पर तऽ बच्चा सबके पढ़ैबते छी आ हमर इच्छा अइ जे हम सरकारियो नौकरी कऽ ली मास्टरी वला एहि लेल हमर मम्मी पप्पा दुनू गोटे हमरा प्रेरित करैत रहैत अछि